مختلف موسمی موسمی حالات سردی بارش میں دورنے کے لیے بہت سارے تجویر کو استعمال کرنا پڑتا ہے جب اگر گرمی کا موسم ہو جب گرمی کے موسم میں آدمی دوڑتا ہو تو ہر پانچ دس منٹ کے اندر اسے پانی پینا چاہیے اور تھوڑا ریسٹ کر لینا چاہیے کیونکہ گرمی کے موسم میں ویپو ڈینسٹی کے کارن جو ہوتا ہے گرمی بھی بہت ڈینجر ہوتی ہے تو ان سے انسان بیمار پڑ سکتا ہے چکر آ سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی طریقے سے پانی کا استعمال کریں اور بارشوں کے موسم میں جو ہے ایسا جوتا پہنیں یا جس سے مطلب کہ پیر فسلے نہیں تب وہ دوڑے اسی باتوں وغیرہ کو وغیرہ کو اگر وہ دھیان میں رکھ کے چلیں اچھا جوتا پہنیں بارش کے موسم میں جو کہ کادوں کے اندر پھسلے نہ تو وہ دوڑنے میں اچھا اور سفل رہیں گے اور اگر ایسی جگہ ہو جگہ بھی ایسی ہونی چاہیے جو سیمنٹ وغیرہ کا بنا ہو جس پہ دوڑیں تو بارش کے موسم میں دوڑنے میں اتنا پرابلم لیکن کچھ ایسی بھی چیز ہوتی ہے اگر آ جائے جگہ وگہ کسی جگہ پہ کادوں وغیرہ تو وہاں پیر پھسلنے کے کا ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے چوٹ لگ سکتی ہے سر وغیرہ پھوٹ سکتا ہے تو ان سب باتوں کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ بہترین جوتا جوڈن ایڈیڈاس اس وغیرہ کا جوتا رکھنا چاہیے مثلاً گرمی سردی کے موسم میں تو دوڑنے میں اور ہی بہتر ہی لگتا ہے اس میں جتنا دوڑے اتنا باڈی گرم رہتا ہے اچھے طریقے سے مطلب اپنا صحت بھی رہتا ہے ٹھنڈ بھی نہیں لگتی ہے تو سرد سردی کے موسم میں دوڑنے کے لیے تو اتنا احتیاط کا ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں سردی کے موسم میں اور زیادہ دوڑنا چاہیے اور گرمی کے موسم میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر پانچ دس منٹ کے اندر اسے کم سے کم آدھا لیٹر پانی پینا ہی چاہیے کیونکہ ویپو ڈینسٹی کے کارن گرمی ہوتی ہے اور جو ہوتا ہے مولیکیولر ماس جو ہوتا ہے گیس کا گرمی کے موسم میں بڑھ جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور اسے صبح وغیرہ کو ورزش زیادہ کرنا چاہیے اور کھلی ہوا میں سانس لینے وغیرہ کی پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ دورنے کے سمے میں اسے کسی بھی طریقے کا دقت نہ ہو اور سردی کے موسم میں تو اتنے زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سردی کے موسم میں دوڑنے سے باڈی گرم رہتا ہے اور اس میں لوگوں کو اتنا دوڑنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے زیادہ تر دقت ہوتا ہے بارش کے موسم میں جس میں پھسلنے وغیرہ کا دقت کا دقت ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اچھا جوتا سلیپر وغیرہ رکھے تاکہ دوڑنے میں دقت نہ آئے اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تو یہی کچھ چند تجویز ہیں جو استعمال کریں سردی گرمی بارش کے موسم میں تاکہ وہ اچھے طریقے سے دوڑ سکیں تھینک یو